کھیلوں میں ناکامی اور کامیابی کا سمس یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جس کھیل کی ہم تیاری کریں اس میں سب سے پہلے کہ بھرپور پریکٹس کریں اس کھیل کا اور محنت کر کے ہم میدان میں اتریں اور اگر ہماری ناکامی اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی لیے مایوس نہیں اس سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پریکٹس میں اور کھیل میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پائے اس کے کارن ہمارا ہار ہو گیا لیکن ہارنے پہ نام ناامید یا شرمندگی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے بعد اگر ہمارا دوسرا کھیل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ محنت کریں اور کوشش کر کے یہ جائیں کہ ہم اس کامیاب ہوں گے آنے والے کھیل میں اور اس سے زیادہ نمبرات لائیں گے